आं वाव हे काजू सगळें तुमचे हय आनी तुमची खंय मेरेन आसा काजूचीं झाडां वाव आणीक वेग वेगळी कलराचीं आसा तीं काय फक्त रेडूच कलरचीं

हां हां आनीक तुमकां बरें न्ही खावपाक बी भरपूर मेळटा आसतली भाजून ओके आतां हीं हेज्या खंयच्या पार्टाक काजू म्हणटात आतां पय आमी हे भितरले फू हें खातात भाजून नट खातात मागीर हांगा आमी अशें आयकला की होल पार्टाक काजू म्हणटा जावं कितें तुमी हे कशें एक्सप्लेन करतात ओके ओके वाव ओके हां हां आनी बाकीचें मागीर सगळे भायर वोडोवपाचे वेस्ट

ओके आं हां हां आनीक कशे भितर आसता ते ओके आं हां सो आतां आमी हांव म्हाराष्ट्रांतल्यान आयला म्हाका जर ते व्हरपाक जाय विकत जाल्यार कशें व्हरपा पडटले सोरो आनी लायसन्स बी करचें पडटा तेचे खातीर ओके पूण सेफ टु केरी नी कसलें टेंशन ना कोणी धरतलो बीन ओके आनी म्हाका जर काजूची बी भाजून बी जाय जाल्यार ती कशी किलो पडटली किलो ओ म्हाका शोपाचेर पय ह्या बेश्टे बियो आसा बारीक किलो सांगल्या आनी भाजून इतले सोवाय पडटली ओके ओके